बागवानीके शौकके रुपमे कोन चीजके कोन चीज कारण बनल ताहि विषयमे हम कहब जे बागवानीके लेल हमर पड़ोसी जे छथि ओ बहुत रास बागवानी करै छलाह हुनका गाछ सभ छलनि आ ओ कहै छलाह जे हमरा सभसँ बेसी गाछ अछि हमहू तऽ तरहक चीज लगेने छी तैॅं हुनकर सङ्गे हमरो ई शौक जागल जे हमहुँ किएक नहि लगाएब हमरो बहुत रास परती जमीन अछि आ ओहिके कारणे हम जे गाछ लगेनाइ शुरु केलहुँ आ हुनकेँ जे छलनि हँ उपेक्षित अपनाकेॅं जे छलनि हँ ओ कहै छलखिन हँ हमर पड़ोसी सभ जे हमरा बेसी गाछ तऽ हमरा बेसी गाछ तऽ हमरा प्रेरणाके श्रोत भेल जे हुनका ई बात सभ सुनै छलहुँ तऽ ओहिसॅं हमरा भेल कि हमरा कियाक नहि हुनकासँ बेसी गाछ होयत तऽ ओहिके वएह प्रेरणाके कारणे एखन हम हजारो गाछकेँ से अपना बागमे लगा चुकलहुँ हँ आओर एखन साले साल हम लगा रहल छी इएह हमर प्रेरणाके कारण रहल हँ पड़ोसी